एह् जेह्का डोगरी रीलस डांस दे बारे च इक ऐसा टापिक जिन्दगी च आया हा जेह्ड़ा असेंगी सुनने दे सनाने च एह्दे च बड़ा सारा मजा आया हा

मौका थ्होआ हा ओह्दै बाद असें इन्नी एह्दै च साढ़ी दिदचस्बी घटदी गेई कि साढ़े कोल बड्डे फोन नेईं होंदे हे जां निक्के अस निक्कै नेह् फोनै पर गल्ल करदे हे पैह्लें साढ़ै कोल औने आह्लै टैम औंदै औंदै जि'यां जि'यां दिन अग्गें बधदे गे तां जि'यां अस कुदै कम्म काज लग्गे करन थोह्ड़े थोह्ड़े तां दसमीं दे स्कूल च पुज्जे तां निक्का जेहा फोन आया हा

बाजा बज्जेआ देस्सी ओह्दै च तां असें इक कल्चर प्रोग्राम बनाई ओड़ेआ औह्दै च जां कोई डांस दे बारे च जां कोई कोई

कंपिटीशन अज्ज दे मकाबले च है इन्ना पराने जमानै च नेईं होंदा हा इन्ना असेंगी मौका सिक्खने दा सुनने दा जां सनाने दा नेईं थ्होंदा हा जिन्ना अज्ज दै टैम च अज्ज प्रोग्राम असेंगी बढ़ावा फैसलिटियां जेह्ड़ियां प्रोवाइड़ जां जो ऐह्मयत थ्होंदी ऐ असेंगी एह् परानै जमानै च नेईं थ्होंदी ही नेईं थ्होंदी ही असेंगी असेंगी इक ऐसा प्रोग्राम फेवरट डांस साढ़ा इक चलदा रेह् पैह्लें अस रील डांस करदे हे ओह्दै च चलदा रेहा प्रोग्राम साढ़ा असें सुनेआ बी दिक्खेआ बी बड़ा किश चलेआ प्रोग्राम असें डोगरी च लेकिन अज्ज दी डेट च अज्ज दे टाईम च दिक्खेआ जा तां इक ऐसा प्रोग्राम आई चुके दा अजकल्ल

एह्दै च डोगरी प्रोग्राम चलदे अस बड़े ध्यान कन्नै दिक्खिने आं ते जित्थै कुतै असेंगी मौका लगदा जा जित्थै असें पता लगदा ऐ अस उत्थै अस डोगरी प्रोग्राम लेई

ते खरे प्रोग्राम होऐ ते असें दिक्खे चलदे रेह् एह्दै कन्नै ऐसे ऐसे टापिक सुने असें सनाए लेकिन अज्ज दा टैम ते पराना टैम जेह्ड़ा बड़ा हारा बदली गेआ बड़ा हारा इक ऐसा चेजिंग आई चुकी साढ़ै च कि जेह्दै बारै असेंगी इस टाईम बोलने चालने दा दिक्खने दा सुनने दा बड़ा हारा मौका मिलेआ ते पैह्लें पैह्लें असेंगी गी इस चीजै च इन्ना ध्यान नेईं हा होंदा लेकिन अज्ज दे टैम ते पराने टैम दा बड़ा भारी अज्ज दी फर्क पेइया लेकिन अज्ज दे टैम च दिक्खो डिजटल इंडिया दे होने दे नात्तै टाईम बड़ै बड़ै दूरैं बड़े बड़े फर्कें सिस्टम च चेंजिंग आई चुकी ऐ

चला करदे ब्याह् मुनने दी धामां गी ओह्दै बाद कारजै च ऐसे ऐसे ग्रांईं टापिक चलदे पैह्लैं पैह्लैं अस एह् जेह्के अजकल्ल दिक्खो डांस चलादे जेह्के साढ़े फेवरट हे पराने कलाकार हे जि'यां ग्राएं च प्रोग्राम होंदा हा तां जि'यां कोई डोगरी कलाकार गी अस सद्दी ओड़दे हे जि'यां रवि हंस होर होई गे हंसराज़ हंस आई गे जि'यां एह् डोगरी पैह्लैं पैह्लैं

कुसै दे प्रोग्रामै च घट्ट जंदे हे घट्ट घट्ट सुनदे हे अस लेकिन डोगरी प्रोग्राम जित्थै होंदा हा उत्थै अस जरूर जंदे हे ते उस्सी बड़े प्यार कन्नै बड़े अराम कन्नै सुनदे हे अस ते होर ते बाकी अजकल्ल अज्ज दा टैम दिक्खो तां ओह्दै च रीलस आई दे शॉटस आई दे एह् बी औंने आह्ले टैम च एह् बी अच्छियां चीजां न बड़ा अजकल्ल स्पोर्टस शॉटस च ऐसियां ऐसियां चीजां आई दियां शॉटस च पूरा सिस्टम गै ते एह्दे च

कंपिटिशन कीता मकावला कीता दुए जेह्के दुए जोड़ी आह्ले आए दे होंदे उं'दै बराबर असें बी गाना गाइयै दस्सेआ उ'नें गी कि अस बी किश तुआढ़ै बराबर चली सकने आं जां सनाई सकनेआं अस कि

हरा कम्म चलदा रेहा साढ़ा ओह्दे च असें कोई बड़ा टापिक नेईं